आमच्या वाठारांत गोमंतक गोवन वार्ता दैनीक हॅराल्ड इंग्लिश हॅराल्ड भांगरभूय टायम्स ऑफ इंडिया तरूण भारत अशी जायती वृत्तपत्रां मेळटात ती आमकां सदाच्यो खबरी तर दिताच पूण तेच बरोबर आमचे मनोरंजनाचेय साधन तें एक आसात तातूंत आमच्या घरांत लोकांक आमच्या घरच्यांक चडसो गोमंतक वाचपाक आवडटा आमी बऱ्याचदां तरूण भारतूय घेतात आनी म्हाका दिसता की सगल्या लोकांक चडान चड तरूण भारत हें खबरापत्र चड आवडटा कारण ताजे बरोबर काय पुरवणीय आसतात गोंमंतकाच्यो पुरवण्यो आसतात पूण ह्यो ज्यो पुरवण्यो आसतात तातूंत वेगळी वेगळी म्हायती आसता कसले पाककलेचे विशय आसतात काणयो आसतात भुरग्यां खातीर मनोरंजनात्मक विशय आसतात तेका लागून लोकांक तेवूय वाचपाक खूब बरें दिसता आनी गोमंतक हो जो खबरापत्र आसा हाचेर चडान चड गोंयच्यो ज्यो बातम्यो आसात त्योच दाख त्योच छापल्यो वयतात पुणून जो जो टायम्स ऑफ इंडिया आसतलो भांगरभूंय आसा ह्या सारक्या खबऱ्या पत्रांचेर ज्यो राष्ट्रिय स्थरावयल्यो घडामोडी आसात त्योवूय आसतात तातूंतल्यान चड म्हायती आमकां मेळटा आनी म्हाका दिसता तेका लागून तरूण भारत टायम्स ऑफ इंडिया हे आमचे बी आनी सगळ्या लोकांचे बीन आवडीचे खबरांपत्र आसा